اردو زبان دوسری کئی زبانوں سے متأثر ہوئی ہے خاص طور پر سنسکرت اور انگریزی زبان وغیرہ سے اردو میں سنسکرت کے کئی الفاظ شامل ہیں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں ہندوستان میں پہلے سنسکرت بولی جاتی تھی اور جب مسلمان ہندوستان ہندوستان میں آئے تو وہ اپنے ساتھ عربی اور فارسی زبان لے کر داخل ہوئے ان تینوں آپس ان تینوں زبانوں کے آپس میں ملنے جلنے کی وجہ سے جو زبان وجود میں آئی اسے اردو کا نام دیا گیا یہی وجہ ہے کہ اردو زبان میں سنسکرت کے کافی الفاظ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جب ہندوستان پر انگریزوں کا انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو وہ اپنے ساتھ انگریزی زبان لے کر آئے اس طرح سے اردو زبان میں انگریزی کے بھی کئی الفاظ شامل ہو گئے مثال کے طور پر ٹرین اسکول ٹیلیفون وغیرہ